हैल्ल' दे बुं औ औ औ देलाय देलाय बुंलाय माबोरै दं

आच्चा आच्चा मोजां खबर

नंगौथ' आच्चा अह ह' ह' आं बुजिबाय एसे रायज्लाय होनलाय खालामोबा मोजां जागौमोन बेबायदि सान्दों नोंथाङा नङा होनबा बिसोरो आग्रं बारस' एसे माबा माबि जेरै जानांगौ बिदि जायिखौ एसे असुबिदा मोन्दों नोंथाङा नङा होनबा अ नंगौ नंगौ बे एसे सानै हयै खालामोबा मोजांमोन खामानिखौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ औ औ औ आङो सासे समाजनि मावथि हिसाबै नोंथांनि बुंनायजोंनो आंनि साननायाबो गोरोबो दा जियानो जाया एसे रायजो राजाखौ ज' लिंनानै खनसे सावरायबावदो जाहाथे नोंथांनि साननायखौ बिथांमोना बुजिनो हायो आरो जेरै खालामोबा मोजां जायो रायजो राजाखौ लानानै आरो एसे बुजायनो नाजाबावदो आरो नङा होनबा आं सानो रायजो राजाफोरा बुजिगोन आरो जेरैबायदि मावोब्ला मोजां जागोन बे खामानिया जाफुंसारगोन आरो जों बेनि सायाव रायज्लायबावनो हागोन लोगो हमलायनानै नङा होनबा औ दे दे दे दे जागोन दे गोजोन्थों गोजोन्थों खुलुमबाय